हेलो साई ट्रेवल एजन्सी न्हू हांव राहूल कायसूच्यान येला हांव फोंडा पयले फावट येला म्हाका मात्सो बेतोडा वचोंग जाय आसलो म्हाका गाडी कसली मेळटली तुमच्या कडसून टेक्सी कसली आसा टॅक्सी जावं बस टॅक्सीक कितके रुपया घेतली हांगाच्यान थंय वचपाक आनी कितको टायम लागतलो जावं बसीन जर गेलो हांव जाल्यार म्हाका कितको टायम लागतलो आनी किदे टिकेट आसा आनी खयचो वाटेंसून वयतली ती कित्याक म्हाका मात्सो बेगीन वचूंक जाय आसलोलो तुमी मात्शे म्हाका कितें मदत करता जाल्यार करात